अ माने माबा अ नों द्रागन गायगोन नामालै आंबो गायनो नायदोंमोन आं बारा गाया एग्स'

एगस' गायगोन अ जागोन अखाबो बोथोर मोनफैबाय भैजाल गैया थमबुखौ मोनबायना मोनाखै थमबुखौ मोनबायना मोनाखै थमबुखौ मोनबायना मोनाखै मोनबाय नों बाहाय होबानो जाबाय खैदाल दङ नोंनावबो आंबो गायगोन सानैजों मिलायना बेसेबां सयस' ओइ आंनिया एगस'बानो जागोन अ' हादस' जाहैबाय आस्सा नोङो अ होमबाबो जायो ओमफ्रायना थांनो हासिगोनना अ गबर गारना होगोन आस्सा थिगानो दं आस्सा थिगानो दं आस्सा नंगौ मोनसे दङ ओमफ्राय अ' गारिनि आजिखालि आंखाल गैया नङा होमबा आस्सा थिगानो दं अ

अ आस्सा आस्सा आस्सा अ थिगानो दं

थिगानो दं

हासिगोन आरो गाबोननिफ्राय आरोना थिगानो दं